मुंदांखा सुबुंफोरनि बेलायाव गावखौ दोनखोमानाय गैया होनना नोंथाङा मानो सानो होनोब्ला मुंदांखा सुबुंफोरनि खामानियानो बयजोंबो मिथिजानाय मानोहोनोब्ला मुंदांखा सुबुंफोरनि खामानि मावनाया मोजां जायो जायनि जाउनाव सुबुङा बेखो मिन्थिनो लुगैयो आरो बिनिफ्राय रोंनो लुगैयो जे माबोरै बिथाङा मुंदांखा जानो हाखो बिथांनिफ्राय बिनि जानाय लोंनाय थानाय उन्दुनाय बेरायनाय माबोरै फाव फेशन खालामो बिनि गियान फरायनाय रोंगौथि आरो जौगानायनि फारसे गावनि धोन दौलद गासिबो बिथिंनिफ्राय मुंदांखा सुबुंनिखौ मिथिनो लुगैयो सुबुंनि सोमोन्दै मिथिनो लुगैयो सुबुङा नाथाय मानोहोनोब्ला बियो मुंदांखा सुबुङा गावखौ मिन्थिजानो जाथों होननानैबो साना मानोहोनोब्ला जाय सुबुङा बेनि मोजां खामानिखौ नुगोन बियो बिखौ अलरिडि बा गासिबो बेखौ मिन्थिनो लुगैखागोन बा बिनि फारसे मिन्थिनो लुगैखागोन माबोरै खालामनानै बिथाङा बेबायदि एसेबां मुंदांखा सुबुं जानो हाखो बेनि सोमोन्दैथ' बयहाबो बै मिन्थिनो लुगैनाया थाखागोन जेरैबायदि एकजामपोल सासे फोरोंगिरि हमना लाबाय बे फोरोंगिरिया सासे थुनलाइ सिबियारि थुनलाइ सिबिनो मोजां मोनो बिजाब लिरनो मोजां मोनो राव सोलायनानै बिजाब लिरनो मोजां मोनो बेफोरबायदि सुबुंखौ मिन्थिनोब्ला हास्थायो बैबादि सुबुङा माबायदि खालामो बिनि सोमोन्दै मिथिनो लुबैखागोन मानोहोनोब्ला सासे थुनलाइ सिबियारिखौ सासे बिजाब लिरगिरिया खम नङा जे बिथाङा जे सासे राव सोलायनानै बिजाब लिरदों आरो गावनो मोनसे कनटेन क्रियेट खालामनानै गावनो मोनसे खन्थाइ सोरजिदों सल'मा सोरजिदों बायदिसिना खन्थाइ थुनफावथाइ सुंद' सल' सल'मा बैफोरबायदि लिरनायाबो मानसिनि मोनसे गिदिर खामानि आरो बैफोरबायदि लिरनो हानाया गासै गासैबो सुबुङानो बैफोरबायदि खन्थाइ लिरनो हाया सुंद' सल' लिरनो हाया नाथाय जाय गोसो गुदुं आरो गोसो बोलो होनानै खामानि मावो बै सुबुङा सानसे समाव देरहासार जानो हायो बैफोरबायदि सुबुंखौनो मानसिया मिन्थिनो लुबैयो बा बिथाङा थुनलाइ सोरजिनायनि गेजेरजों गावखौनो मुंदांखा खालामबाय मुंदांखा जाखांनायनि उनाव बिथांखौ मानसिया मिन्थिनो लुगैसिगोन माबायदि खालामनानै बिथाङा सासे राफोद थुनलाइगिरि जाखो थुनलाइ सिबियारि जानो हाखो बेफोरनि सोमोन्दै बेखौ बिथांखौ मिन्थिनो लुगैखागोन स ओंखायनो मुंदांखा सुबुंफोरनि बेलायाव गावखौ दोनखोमानाय गैया होननाया गैया होननाया गाव दोनखोमानो सानब्लाबो माने दोनखोमानो हाया जाहैयो आरो